औ मोजाङैनो दं नै नोंथां ओमफ्राय खबर सबर न'आवनो औ न'आवनो नै औ ओमफ्राय दे सों दे नोंथां औ बेथ' मोजांनि खोथा नोंथां नुलायैयाबो गोबावसै फैबालाय मोजां जायो कन्डिसनाथ' बिदिनो दा सम मोजाङानो आरो गोजां एसे अखा हाया मा हाया बेफोर बायदि बोथोर सोलिगासिनो आरो नै

ओमफ्राय माब्ला फैगोन नोंथाङालाय औ औ

नोंथाङा डाइरेक्ट माजों फैगोन ट्रेनजों फैगोन ना बासजों फैगोन नोंथाङाथ' उदालगुरिनिफ्राय ओरै बङाइगाव डाइरेक्ट ट्रेन गाखोदो बङाइगाव मोनोबा जोंनि ओरै साहाजों फैनाय मोनसे बास मोनगोन बेखौ गाखोनानै फैदो नोंथां औ ओमफ्राय मोनफैयोब्ला आंखौ कल खालामबानो जाबाय नोंथाङा जोंनाथ' भिजित गोबां दं नोंथाङा भुटान सिङावबो थांनो हागोन आरो ओरै जोंनि लकेल एरिया सरलफारा दङ जोंनि ओरै मोनाबिलि स्पट दङ निज्लागुरि पिकनिक स्प'ट दङ ओरै मेरला मोजां मोजां जायगा बेरायग्रा दं आरो औ थांजायो माने इसेबां गोजान लामा नङा माने मेक्सिमाम फरटि मिनिटस बाइकजों थाङोबा बिदि मोनहैयो आरो औ औ लामायालाय बिदिनोसै नोंथां दाबो इसेबां माने मोजां नङा आरो ससे मोजां ससे गाज्रि औ औ जोंनिथिंथ' मोजां मोजाङालाय जोंनि न'सिम औ गारि खारो न'सिम खारो औ नोङो आराम ओरै फैनानै जोंनि जायगाखौथ' मिथिखायो जाहैबाय सान्तिपुर नालाय डाइरेक्ट नोंखौ बासानो दोनखागोन ओमफ्राय जोंनि न'सिमाव नों टट'जोंबो थांनो हाबाय नङाबा आंबो लांफै जाबाय आरो कल खालामनानै नोंथांखौ औ औ औ दे दे जागोन दे नोंथां फैबा कल खालामबानो जाबाय होमबालाय दे दे नोंथां दे औ दे दे औ नोंथां दे दे